मां पंहिंजे स्किन जो ख़्यालु अलॻि अलॻि तरीक़नि सां रखंदी आहियां जीअं की सुबुह उथी करे ॿ टे गिलास मां पाणी पीअंदमि उन खां पोइ मां एलोवेरा जेल लॻाए करे छॾे ॾींदी आहियां मुंहिंजे घर में ऐलोवेरा जेल जो वण आहे उहो ई कटे करे मां लॻाईंदी आहियां मूंखे क़ुदिरती शयूं लॻाइण पसंदि आहिनि उन खां पोइ जेको मौसम जो फल ईंदो आहे मां उहा लॻाईंदी आहियां जीअं नारंगी थी पपीतो थियो उहो मां कटे करे मूंहं ते लॻाईंदी आहियां स्क्रब लाइ ओट्स खणंदमि ऐं कचो खीर खणंदमि उहो सुठो हूंदो आहे उहा बि लॻाईंदी आहियां हफ़्ते में टे दफ़ा ॾई बेसण लॻायां ऐं उहा घणो करे राति मां चंदन लॻाए करे सुम्हंदी आहियां ऐं रसायन पदार्थन खां जेतिरो थी सघे मां परे ई रहंदी आहियां क़ुदिरती शयूं ई इस्तेमालु कंदी आहियां मूंहं ते साबुण फेसवॉश न लॻाईंदी आहियां